गुजरात में घणेई त्योहार आहिनि उनमें ते वांग न उअ तिरमुड़ी जो त्योहारु सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि जंहिंमें अ जो तिरुमुरीड़ीअ जो त्योहारु सुठे में मल्हाईंदा आहिनि जंहिंमें सभु मौज़ वठंदा आहिनि दफ़्तरु वग़ैराह सभु बंदि हूंदा आहिनि जंहिंमें मथे टाइम कढी टेरिस ते वञी उॾाईंदा आहियूं पतंग पतंग ॾाढो मेनो ॾाढो आहे ॿारनि खे वठी ईंदा आहियूं सॼे परिवार में सभिनि ख़ुशि रहंदा आहियूं ऐं हिनमें वधीक में सभु सभिनी खे मिठो वातु कराईंदा आहियूं तिरुमुरी सभिनी खां वॾ वॾो सुठे में सुठो त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं हा ऐं सभिनी मिटु माइटनि खे बि ईंदा आहिनि घुमणु फिरण त्योहारु टेरिस ते वठी वेंदा आहियूं असांखे ॾा तिरुमुरी त्योहारु ॾाढो सुठे में सुठो लॻंदो आहे ऐं च अ इहो त्योहारु चौॾहीं जनवरी ते ईंदो आहे तिरुमुरी जो ऐं स्कूल कालेज दफ़्तरु सभु बंदि आहिनि दुकानु बंदि बंदि हूंदा आहिनि मार्केटियूं बसि बंदि हूंदा आहिनि जंहिंजे करे इहो त्योहारु सुठो लॻंदो आहे अ हा असांजे हिते सुठे नमूने लॻंदो आहे ऐं असां जंहिंजे करे सभु ख़ुशि रहंदा आहिनि सॼो परिवार बि असांजो ख़ुशि रहंदो आहे पतंग उॾाइण में वधीक सुठो लॻंदो आहे ॿारनि खे वधीक ख़ुशी लॻंदी आहे ऐं शाम शाम जे वक़्त बि स टेरिस ते वञी पतंग उॾाईंदा आहियूं ऐं ऐं इनसां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असांखे